میرا گاؤں ایک خوبصورت اور پر سکون جگہ ہے جہاں زندگی کا ہر لمحہ ایک خاص معنیٰ رکھتا ہے یہاں کی فضا لوگ روایات اور قدرتی خوبصورتی سب مل کر ایک منفرد ماحول بناتے ہیں میں اپنے گاؤں کو درج ذیل وجوہات کی بنا پر بہت پسند کرتا ہوں قدرتی خوبصورتی سر سبز کھیت میرے گاؤں میں سر سبز کھیت اور باغات ہیں جو ہر موسم میں خوبصورتی بکھیرتے ہیں ندی اور تالاب یہاں ایک ندی اور کچھ تالاب بھی ہیں جہاں لوگ نہانے اور مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں پر سکون ماحول شور و غل سے دور شہر کی بھاگ دوڑ اور شور سے دور یہاں کا ماحول انتہائی پر سکون اور آرام دہ ہے صاف ہوا یہاں کی ہوا تازہ اور صاف ہے جو صحت کے لیے بہت مفید ہے روایات اور تہوار روایتی تہوار گاؤں میں روایتی تہوار بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں جیسے دیوالی ہولی بیساکھی وغیرہ میلوں کا انعقاد سالانہ میلے اور مقامی تہوار لوگوں کو مل بیٹھنے اور خوشیاں منانے کا موقع دیتے ہیں محبت بکھرے لوگ خلوص اور محبت گاؤں کے لوگ انتہائی محبت اور خلوص سے ملتے ہیں یہاں سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں